हलो श्री गंगा रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है कौन बोल रहे हैं आप हाँ जी हाँ जी बताइए

हाँ तो मैडम पोहा तो रहेगा बीस रुपये प्लेट रहेगा पोहा तो क्योंकि हम डिलीवरी करेंगे आपको घर तो उसका भी चार्ज लगाएँगे उसमें है ना और दाल बाफले का जो रहेगा वह सौ रुपये में एक प्लेट दाल और दो बाफले आएँगे और आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा है ना और उसके बाद जो गुलाब जामुन और मिठाई हैं इनका मतलब ऐसा है कि जैसे दो सौ ग्राम चालीस रुपये के क़रीब आएगी तो दो दो सौ ग्राम मँगाना है आपको कितना मँगाना है ऑफ़र मैडम जैसे कि आर्डर आपको कितने लोगों के लिए चाहिए और उसी हिसाब से रहता है जैसे एक दो प्लेटोँ का तो नहीं रहता है ऑफ़र ज़्यादा रहता है तो फिर मिल जाता है ऑफ़र हम्म हम्म हम्म पाँच लोगों के लिए चाहिए ना हाँ तो चलेगा मिल जाएगा आपको उस पर भी कुछ कंसेशन तो हो ही जाएगा अच्छा पर पनीर चाहिए हाँ तो ठीक है मैडम मैं करवा दूँगी और बिल्कुल गर्म खाना भेजेंगे आपको ये पूरी भी गर्म भेजेंगे एक ताज़े बने हुए भेजेंगे बिल्कुल खाना है ना तो पेमेंट करवा दीजिएगा और हम डिलीवरी करा देंगे मैडम आधा घंटा तो लगेगा है ना वह डिलीवरी बॉय वहाँ तक आएगा तो उसको भी थोड़ा समय तो लगेगा ना फिर यहाँ पर भी तैयार करेंगे और उसे भेजेंगे पैकिंग वग़ैरह करेंगे तो पर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध करा दें है ना तो आपका यह हाँ हाँ हाँ बता देंगे तो आप वह पेमेंट कर देना उसको है ना ठीक है शांति के पास भेजना है ना जी जी